इस्कुल बन्द होलाके बाद साँझक समय बच्चा सभके ट्यूशन हमरा समझसँ जरूरी छै किएकि बच्चासभ जब पढ़ि कऽ जाइ छै तऽ घरपर जायके बाद ओकर लिंक पढ़ाइ लिखाइसँ जुड़ल रहै ओकर लेल हम समझ समझै छियै जे ट्यूशन जरूरी छै यदि ट्यूशन ओ नहि करै छै तऽ ओकरा पढ़ाइसँ लिंक जे छै थोड़ा कमजोर भऽ जेतै आ ई ओकर भविष्यके लिए नीक छै कि ट्यूशनसँ ओ जुड़ल रहै आओर हम देखै छियै कि जे बच्चा ई ट्यूशनसँ नहि जुड़ल रहै छै ओ आगाँ चलके ओकरा शिक्षाके प्रति रुझानमे कमी देखल जाइ छै हमर समझसँ हर बच्चाके साँझक समय ट्यूशन करबाक चाही हम सभटा माता पितासँ इएह गुजारिश करै छी जे अहाँ अपन अपन बच्चाके साँझक ट्यूशन जरूर देबाक कोशिश करी आओर हमरो ई हम अपनो बच्चा लेल कहै छी कि हमहूँ अपन बच्चाकेँ साँझक ट्यूशन दै छियै आओर सभटासँ निवेदन करै छी जे सभटा अपन बच्चाके साँझक ट्यूशन दियौ ताकि ओ शिक्षासँ जुड़ल रहतै ओ आ अन्यथा ओकरा समय एहने बरबाद हेतै जे आगाँ चलि कऽ ओकरा परेशानी भऽ सकै छै आओर आओर हम आब अहाँ सभसँ की कहब इएह हमर विनती छै निवेदन छै जे अहाँ अपन बच्चाकेँ साँझक ट्यूशन दियौ